हमारे राज्य में कला संस्कृति के विकास का समर्थन बहुत ही किया जाता है हमारे यहाँ की संस्कृति देखें तो बहुत ही बढ़िया है कला में भी जैसे बहुत कुछ है जैसे हैंडीक्राफ़्ट की फ़ैक् फ़ैक्ट्रियाँ हैं ये बारीकी से हर तरह की चीज़ की कारीगरी की जाती है पथरों पे देख लो हैंडीक्राफ़्ट के जो भी बर्तन बनते हैं उन पे देख लो मूर्तियों पे देख लो बांधनी का काम है साफ़ों का काम है बँधेजियाँ का जोधपुर का फ़ेमस है ये भी हमारे लोग के लोगों का मुख्य रूप से व्यवसाय रहा है मोजड़ी का है साफ़ा बांधने का है तो ये काफ़ी धन के स्रोत हमारे राजस्थान में हैं